जय झूलेलाल प्यारा दोस्तो जीअं त मां महाराष्ट्र राज्य जे उल्हास नगर शहर में रहंदो आहियां हितां जो गणपतिअ जो जेका स्थापना वठी करे विसर्जनु ताईं हूंदो आहे पीरड उहो मां तव्हां सां वर्णनु करणु चाहियां थो जीअं गणपतिअ जो फेस्टिवल हिन सालु पिण अची अहियो आहे सैप्टैंबर जे महीने में त हुन लाइ गणपति जूं मूर्तियूं ठाहींदड़ु वेचारा ग़रीब माण्हू उन्हनि जो रोजगारु त सुठो हलंदो ई रहंदो आहे पर उन्हनि सां गॾु उन सां या नातो रखंदड़ु कंदा बि आहिनि जीअं त मिठाए वारे जा मोदक लॾूं वगै़रह विकामजींदा आहिनि फ़ुल हार वारो धंदो कंदा आहिनि तंहिंखां पोइ जेकियूं सजावट जूं शयूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो वापारु थींदो रहंदो आहे रंग गुलाल वारनि जो धंदो थींदो आहे नाश्ते वारनि जो धंदो थींदो आहे सभु सभु खां वधीक ॻाल्हि इहा आहे त उन्हनि दुकाननि ते कमु कंदड़ु माण्हुनि जो घर जा ख़र्चु पिण हुननि रोज़गार मां निकिरींदा रहंदा आहिनि बाक़ी रही ॻाल्हि जाम माण्हू हिते वधीक माण्हू पाठ पूजा लाइ रोज सुबुहु जो सनानु पाणी करे सवेल उथी करे गणपति जी अराधना कंदा आहिनि तमामु सुहिणे नमूने पंहिंजो पाठ पूजा घर जो करे वरी गणपति बाबा जो करे पंहिंजे वापार जो रोजगार ते वेंदा आहिनि त उनमें उनजी आस्था सां उन्हनि जो रोज़गारु पिण सुठो पिण हली रहंदो आहे जय झूलेलाल